ہمارا ملک ہندوستان اتنی بڑی آبادی ہے کہ یہاں پر صحت کے دیکھ بھال کے لیے ہاسپیٹل اتنی مقدار میں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے آج کے دور میں صحت سب سے بڑی چیز ہے آج کے دور میں ہمارے ہندوستان میں میڈیکل کالج کی کمی ہے میڈیکل کالج میں ڈاکٹروں کی کمی ہے تو اس کے لیے جگہ جگہ پہ ایگزامینیشن ہوتے ہیں جس میں جیسے نیٹ ایگزام ہوا وغیرہ اور بھی ایگزام ہو گئے جس سے ڈاکٹر کوالیفائی ہوتے ہیں اور ہیلتھ ایشو پہ کام کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں بھی بہت سارے ہاسپیٹل ہیں جہاں پہ ڈاکٹروں کی بہت سخت ضرورت ہے جہاں پہ ڈاکٹر اس لیول کا نہیں ہے جہاں پہ علاج اچھی طریقے سے ہو سکے ڈاکٹر کی کمی کے وجہ سے مریضوں کا حالات بد سے بدتر ہو جاتا ہے جیسے ابھی آپ جانتے ہی ہیں کورونا کا ٹائم میں آکسیجن کی کمی بہت ضروری پورے انڈیا میں پائی گئی جس کے وجہ سے ہر پر بلاک میں ایک ایک ہاسپیٹل سلینڈر کا استعمال کرایا گیا جہاں پر آکسیجن پلانٹ لگایا گیا ہندوستان میں اور ملک میں یہ کہیں بھی دیکھا گیا ہے کہ صحت پہ بہت ضروری کھیال نہیں رکھا جا رہا ہے اس کیوںکہ ڈاکٹر کی کمی بہت زیادہ ہے ہندوستان میں تقریباً ابھی ڈھائی لاکھ ڈاکٹر کی ضرورت ہے جس کے تھرو نیٹ کے تھرو ایگجمینیشن ہوتے ہیں اور جگہ جگہ پہ پلیسمنٹ ہوتا ہے ہمارے شہر میں بھی ہاسپیٹل کی بہت ساری کمی ہے جو آگے اس کو دور کیا جائے گا